میں ایک ہوز وائف ہوں اور میں اپنی ملازمت کیرئر مستقبل میں میرا ایک بیٹا ہے جس کو اچھا پڑھانا لکھانا اچھے ایجوکیشن دینا اچھے کیریکٹر میں ڈھالنا اور اچھا نیچر کا بنانا اور اچھا پڑھا ایجوکشن اچھی دینا چاہتی ہوں میرے بچے کے لئے جتنا اس کے لئے بہتر ہے کرنا چاہتی ہوں اس کے لئے اسٹرگل بھی کرنے کے لئے میں تیار ہوں بس میرا بچہ اچھا پڑھے اچھا لکھے اور وہ اپنی کیرئر میں جو مستقبل میں بننا چاہتا ہے بنانا چاہتی ہوں